बियो गल्देन हटेलना आच्चा आंहा दिनै न'आव मोनसे पार्टि दङ बे पार्टियाव आंनो से रोजा मिस्ति आरो से रोजा निम्कि नांगौ अ बेलासिनि ब्रै बाजिनाय लोगो लोगो नोंथाङा होफैनो नांगोन आरो दिस्काउन्टआ बेसेबां जागोन एसे खोन्थाहर थि समावनो होफैब्लानो जाबाय मानोना मानसिफ्रा थि समावनो सफैगोन गोजोनथों